ہیلو جی جی ٹریویل ایجنسی جی جی ٹور اچھا اچھا ہاں جی ہاں جی نورتھ نورتھ انڈیا اوکے نورتھ انڈیا کے لیے ہم بتا دیں گے آپ کو ممکن ہے کہ ایک پر پرسن جو ہم لیں گے ویکیشن آپ کو کتنے دن کا چاہیے تھا ففٹین ڈیز کا نا جی جی بہتر بہتر جی جی ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کو جو ہے تو جی جی بہتر جی جی ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو میڈم یہ محترمہ دیکھیے یہ پندرہ دن کا جو آپ کا یہ ٹور ہے تو وہ وہ رہے گا پر پرسن ففٹین تھاؤزینڈ روپیز رہے گا اس میں ہم آپ کو جو ہے طعام کا انتظام بھی ہم ہی کریں گے قیام و طعام تو یہ کون سا گاڑی ہم ٹور آپ کے کتنے پرسن ہو جائیں گے اچھا اچھا جی میڈم ایسا ہے وہ جو کار آتی ہے وہ سیون سیٹر آتی ہے اس سے زیادہ نہیں آتی ہے ڈرائیور سمیت ڈرائیور کو ہٹا کے سکس سیٹ سیٹ چل جائیں گے لیکن آپ کو ایک چاہیے تو سیٹ ہیں پھر آپ کو ممکنہ طور پہ آپ کو ٹویرا لینا پڑے گا جی جی یہ نہیں یہ موسم سرما موسم سرما میں لیے ضرورت ہے بغیر واقف واقف میں ایسی بات نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ رہے گا ایسی بات نہیں ہے ویل کلچر اچھے تربیت تعلیم یافتہ رہے گا ڈرائیور آپ کو مل جائے گا آپ کو ڈیٹ بتا دیجیے کون سی ڈیٹ میں آپ جانا چاہیں گی جی جی ہاں جی میڈم جی جی ہمارے پاس وہ بھی مخلتف کیا کہتے ہیں آپشنس موجود ہیں آپ ان میں سے جو ہے ان کا انتخاب کر سکتی ہیں تو ایک یہ ہے کہ ہاں ایک پر کلو کا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ففٹنین روپیز پر کے جی پر کلو میٹر لگتا ہے ففٹین ہاں اچھا ٹھیک ہے میڈم ہم نا اپنے سینئر سے بات کر کے آپ کو کال بیک کریں گے دو دن کے اندر اندر جی بہتر ہے آپ جی جی بے فکر رہیے دو دن میں انشاء اللہ ہم آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ